हेल्लो औ रैसुमै बिमा नोंनाव बे खबाइ दंना गैयाब्रा

खबाइखौ मानो नांगौ ना गुरहैनो थाखाय जि जोंनि गामिआव बै माबायालाय दैआ रानबायना एसे ना हमनो खम मोजां जागोन हा थौदो दा बेलासेआव ज' थांसै आंनिखौबो दोनलाय नोंनिखौबो दोनलाय दोनसै मोनसेआवनो आंना गैयालै दाखलैसो बायदों खबाइआ ओरैबायदि ए एस हाट जेबो प्रब्लेम नंलाब्रा बेखौ आङो प्लास्टिक लादेरसै एसे गिदिरखौ प्लास्टिखौ जिनो गियो आङो दा प्लास्टिकखौ लादेरनानै आं आंनि प्लास्टिकखौ सोनानै नोंनि खबाइआव सोदेरना होनोसैब्रा दा नोंना ओरै थाबाय आंना प्लास्टिक सिङाव थाबाय जायादालाय आर नों ज' थांफागोन होनखाबायनालाय दा थांनो होनखाबाय नालाय ज' थांसै माथो जाखो गब्लंखौहाय ए गब्लंआ मोजांखा दा जायखिजाया ए गोदोनायावल'सोबालाय लांजागोन दां दा नों मा कयतासोआव थांनो ज' थांनो ना मा

दे दे ओ ओ औ दे होम्बालाय औ देह दा लांसै औ दा लायसै